हैलो मैडम जी नमस्ते मैम तुस म्युजिक टीचर बोल्ला ने मेरा नाम मेरा नाम अंजू बाला ऐ ते अज्ज में कशमीर रेडियो स्टेशन उप्पर में इक्क गाना त्यार करना ऐ ते क्या तुस मिगी एह्दे उप्पर इक्क गाना त्यार कराई सकने ते कदूं थुआढ़ी क्लॉसां कदूं शुरू होनियां ते टाईम किन्ने बजे दा ऐ ते अच्छा मैडम तुस मिगी अच्छे तरीके कन्नै सनाई ओड़गे ठीक ऐ थैंक यू मैम